राजस्थान के प्रमुख धर्म बहुत से हैं जैसे हिन्दू धर्म इस्लाम धर्म इसाई धर्म बौद्ध धर्म सिख धर्म यह सभी प्रमुख धर्म हैं इन्हें साथ मिल कर रहना बहुत अच्छा लगता है यह साथ मिल कर रहते हैं स साथ मिल कर सभी त्योहार मनाते हैं व एक दूसरों को त्योहारों की बधाई देते हैं जैसे हिन्दू धर्म में दीपावली का त्योहार साथ मिल कर मनाते हैं व उनके साथ मिठाइयाँ खाते हैं और दीपावली की बधाई देते हैं इस्लाम में ईद साथ मिल कर मनाते हैं गले मिलते हैं उसमें और ईद मुबारक बोलतें हैं इसी तरीके से सभी तरीके के धर्म एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं व बहुत खुश रहते हैं साथ